भलायकी जतनाय सुदारपा खातीर घरचो परिसर निवळ दवरप तशेंच आजू बाजू परिसर निवळ दवरप हांव म्हाज्या वाठारांतल्या लोकांक समजून सांगतलें की निवळसाण दवरप हें खूब म्हत्वाचें आनी अशें केल्यार आमकां कसलेंच दुयेंस बी जावचें ना तशेंच उक्ते एरया उक्ते एरयाचेर टॉयलेट करप ना तें आज आजून सुद्दा चालू आसा कारण आज आज बी आमचे खूब अशे गांवानी टॉयलेटच ना आमचे चडान चड लोक आजून सुद्दा ओपन एरयेचेरच टॉयलेट करता तशें केल्यार कितें जाता जाणा तर जळारां खूब जातात तीं मागीर आमकां आमचें रगत पितात आनी आमकां मागीर डेंगू मलेरिया सारके खूब रोग जावपाक शकता त्याच प्रमाणे मूसां जातात ते मागीर आमचे जेवणाचेर बसतात तशें तें तेंच जेवण मागीर आमी जेवतात ताचेर आमकां खूब रोगी जावपाक शकता तें आमकां रो आरोग्या खातीर खूब हानिकारक आसा आमी आमचे जिवनाची वाट लायता तशेंच खंय अशें लागीं घराच्या सायडीन उदक किंवा कितें साठलेलें आसा जाल्यार तें काडून उडोवप कितें प्लास्टीक आसा तें आजू बाजुनी काडून उडोवप प्लास्टीक जें आसा तें घराच्या भोंवतणीं ऑर घराच्या खंय सायडीन जळोवप ना घराच्या सायडीन सगळ्याक सगळ्या भोंवतणीं सदांच निवळ दवरप

ताचेर आमकां कांयच जावचें ना ताचेर आमकां सरांवडींग जितलें आमचें निवळसाण उरतलें तितलें आमच्या आरोग्याकय बरें जातलें